دہلی میں تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں جیسے کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے سرکاری اسکول میں بہت ساری سہولیات مقرر کر دی گئی ہیں جیسے کہ ان کا داخلہ فری ہوتا ہے ان کو کتابیں فری ملتی ہیں اور پڑھائی کا جو بھی سامان پینسل کٹر وغیرہ وہ جو ہے انہیں فری ملتا ہے اور اس کے علاوہ وہ جو ہے مڈ ڈے میل یعنی دو پہر کا کھانا انہیں فری ملتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف اس کے علاوہ انہیں اسکالرشپ وغیرہ دی جاتی ہے تاکہ پڑھائی میں وہ ان کو شوق پیدا ہو جو غریب بچے فیس جمع نہیں کر سکتے تو ان کے لیے اسکالرشپ وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے دہلی میں اس طرح کے تعلیمی نظام جاری ہیں جو اسکول سے ہٹ کر جیسے کہ وہ لوگ وہ لوگ جو کیا کہتے ہیں ریگولر پڑھائی نہیں کر سکتے ریگولر تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے تعلیم بالغان کے ایک مراکز کھلے ہوئے ہیں اور اوپن اسکولنگ کا ایک مرکز ہے جس سے کیا کہتے ہیں وہ لوگ جو ریگولر پڑھائی نہیں کر سکتے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اوپن اسکول سے فارم بھر کے جو ہے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ وہ لوگ جو پڑھ نہیں پائیں تو ان کے لیے تعلیم بالغان کے مراکز کھلے ہوئے جیسے کہ دلی اکیڈمی اردو اکیڈمی کی طرف سے جو ہے بہت سے لوگوں کو اردو پڑھانے کے لیے جو ہے جگہ جگہ گھروں میں جو ہے تعلیم بالغان کے مراکز کھلے ہوئے ہیں